ضلع ناسک میں عمر رسیدہ آباد آبادی کو درپیش اہم جو چیلنجز ہیں وہ ہیں جیسے صحت کہ دیکھ بھال اور ہمارا ضلع افراد کی صحت کی دیکھ بھال ایک اہم چیلنج ہے اس میں مختلف قسم کی بیماریاں آتی ہیں صحت کی مسائل صحت کے مسائل اور ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے صحت کی فراہمی ڈاکٹر کے مشورے اور طبی ضرورتوں کی دستیابی کو مد رکھ مد نظر رکھنا اہم ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ مجھے جو دوسری جو چیز میرا چاہیے ہوتی ہے وہ سماجی مدد ہے وہ اکثر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی جو جس کو اس مسئلے کو حل کرنا بھی ایک اہم ضرورت ہے خاندان کے اور آس پاس کے افراد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک خوشگوار ماحول انہیں دے سکیں اور اس کے علاوہ پھر جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ ان کے عزت اور وقار کی حفاظت کرنا ہے وہ اپنی جو ہیں تو اگر ہم آس پاس کے افراد ان کی عزت کریں گے اور انہیں ان کی سیلف ان کے لئے ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو ہرٹ نہیں کریں گے تو یہ مطلب انہیں سائیکلوجکلی وہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ فیل کر محفوظ محسوس کرتے ہیں یہ ناسک ضلع کی حکومت جو ہے تو مختلف سماجی مختلف سماجی اور تنظیموں کے ذریعے اور سماجی مدد کے ذریعے ان ساری جو جو پوائنٹس ہیں جیسے کہ صحت کی دیکھ بھال سماجی مدد پھر عزت اور وقار کی حفاظت کرنا ان ساری چیزوں کی جو ہے تو اہم مدارج ہیں تو اس اس میں اس کی فراہمی اور منصوبے فراہم کرتی ہے تاکہ ان چیلنجز کا سامنا ڈٹ کر کیا جا سکے اور عمر رسیدہ افراد کو مدد مل سکے